हा तव्हां केरु था ॻाल्हायो अच्छा अच्छा

मां इंटीरियर वारी आहियां असां घर वर जीअं ठाहींदा आहियूं सुठी तरह अच्छा अच्छा अच्छा हा त अच्छा अच्छा असां हा हा असां सम्झो टे सौ रुपिया फ़िट जे हिसाब सां वठंदा आहियूं पर असांजो कमु ॾाढो सुठो अथव तव्हां कमु ॾिसंदव न त तव्हां चवंदव टे सौ घटि अहिनि कमु ॾिसो हा त पोइ तव्हां ईअं कजो टे सौ ॿ सौ सतरि ॾिजो भले ॿ सौ सतरि जे हिसाब अढाई सौ ताणी त वरी असांखे बि त थोरो खपे न असां बि मतिलब जीअं हाणे कंहिंसां कराईंदासीं हुननि खे बि ॾियणो पए थो असांखे

हा उहो तव्हांखे सभु सभु सुठो करे ॾींदासीं तव्हां ॾिसंदव पाण ई तव्हां चवंदव भई तव्हांजो कमु ॾाढो सुठो आहे पोइ तव्हां ख़ुदि चवंदव की भई टे सौ बराबरि आहिनि हल ठीकु असांजो वरी छा लकिड़ो बि सुठो अथव असांजो लकिड़ो सुठो अथव जीअं ॿियनि में दीमक लॻी थी वञे हिनमें दीमक न लॻंदव हलो त पोइ तव्हां ठीकु आहे तव्हांजी न मुंहिंजी ॿ ॿ सौ पंजहठि ते ठीकु आहे हलो पोइ ॿ सौ सठि बसि चलो ठीकु आहे हाणे तव्हां एॾो जिद पिया कयो त चओ था कमु वधीक आहे त पर ठीकु आहे अढाई सौ ते पोइ तव्हां कमु ॾिसंदव पाण ई चवंदव तव्हां हा हा हूं हूं न न कमु त असांजो मस्तु ए वन अथव कमु त असांजो जाम माण्हू कराए विया आहिनि मूंखां हा ईंअ ई सभिनि जे वटि तव्हां ॾिसी बि अचो भले मां तव्हांखे एड्रेस ॾियांव तव्हां ॾिसी अचो हुननि जे घर वञी करे हा हा न न ज जॾहिं तव्हां चओ भई जीअं तव्हांखे सही लॻे हा न हा हा न मस्तु करे ॾींदीसांव तव्हां पाण ई चवंदव भई ॾाढो सुठो कमु अथव तव्हांजो तव्हां पाण ई चवंदव हा हा हा हा न असां वरी छा आहे जेकी प्लाई व्लाई विझंदा आहियूं न त हूअ सुठी विझंदा आहियूं जीअं स्केप घणनि घणनि में स्क्रैच अची वेंदो आहे ऐं हिन में कुझु न थींदव

हा हूं ब तव्हां चाहे न चवंदव हू पाण तव्हांखे साम्हूं खां ई पुछंदव ही किथां करायो अथव हा हा हा हा हा हा मन टे रूम अथव टे रूम जे हिसाब सां कराईंदव न टे रूम हॉल हीअं न हा हा हा हा हा न न न न मस्तु करे ॾींदासीं मस्तु करे ॾींदासीं थोरा वधीक कारीगर लॻाए छॾंदासीं जीअं हाणे तव्हांजे पुटु जी शादी अथव त थोरो जीअं जल्दी कंप्लीट थी वञे हा हा हा हा हा हा हा हा न न थी वेंदव तेसि ताईं थी वेंदव जाम हा हा हा ठीकु आहे पोइ ॾिसंदासीं वरी ॿिए खे अढाई सौ न चइजो हू मां तव्हांखे चयो अथम पर ॿिए खे न चइजो छो त असांजो टे सौ ई चार्ज हले पियो त पोइ असां टे सौ ई वठंदा आहियूं वरी सभिनि खे ईंअ लॻंदो भई हिननि खां घटि वता अथन इन करे हा वरी केरु पुछे त तव्हां टे सौ ई ॿुधाइजो हा ठीकु आहे न हा हा न न कमु ए वन अथव असांजो हा भले भले ठीकु आहे हा हा हरि ओम हरि ओम